ہمارے علاقے میں قدرتی طور پر ملنے والے کافی سارے ویجیٹیبل آئٹمس ہے جس میں شامل ہے آلو ہرا دھنیا مصالحہ مرچی ٹماٹر پیاز یہ ساری چیزیں کافی زیادہ اقتدار میں موجود ہے جس کا استعمال کر کے بزنس کیا جا سکتا ہے اور بھی کئی ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ مارکیٹ میں لے جا کر آسانی کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے